ऐ नोंथां खबर सबर माबोरै साख्रिफोर मावथाराखै नामा दा जारला जासैना बिदि आंलाय मोनबायसो नंदों नोंखौ सिरि खाय औ औ बे दानि गोदान ओंखारला बायनायखौलाय खालामाखै एप्लाइ एह औ गोदान गोदान ओंखारदोंलायथ' बुरजाथारमोन पस्तआथ' औ औ स्टेटनिनो आरो औ औ दि दालाय एप्लाया जाबाय औ नै माथो मोन्नोनो खस्थ'लै जारलाथार औ

औ औ माथो खालामदों दालाय

बिजिनेसफोरसो ओंखारबाय नामा गैला सरकार साख्रि मोनांगौआबो खस्थ' माथो

खालामनायदो औ होनायनायनोसै मा जायोलाय एबारबो बुरजाथारथ' औ पस्तआबो बुरजा होथारदों औ

रावबो मोनथ'थाराखै औ खबर सबरथ' थिगैनो दं माखासेफ्राबो गैया नामा दाबो ना सोरबाफोर मोनखोमाना थाखो

खबरानो गैलायला ओंखायनो होनायनायनोसै बेखौबो मा जायो औ औ एसे नांबावगौ र' औ औ